एक एस्कूल का बैग बच्चे के लिए हम मंगाएँ तो बहुत अच्छा मतलब ऑनलाइन मंगाएँ तो बहुत अच्छा था उसका चैन भी बहोत अच्छा थां बहुत मतलब उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था और टिकाऊ भी बहुत दिन मतलब चला भी बहुत अच्छा सोचे वही फिर मतलब बहुत अच्छा बेग है बहुत अच्छा उसमें खल था